आंनि फास्ट प्रडामा जादों दाबा बे दाबाखौ आङो बेंटल हाथायनिफ्राय फनचास ताकानि बायनानै लांदों बे दाबाया जोबोद गोबौ आङो सामब्राम बान्लु हानानै मैगं हानानै हाबाबो बियो बथुवा जायाखै बियो जोबोर मोजां दाबाया